जेह्ड़े मेरे स्हेई सारियां घूमनै दियां जगहां न जियां अपना जियां सुंदरबनी मेरा इद्धर आई गे जियां उद्धर जन्ने होन्ने अस केह् नांऽ बैरीपत्तन आह्ली साइड ठीक ऐ उद्धर इक जियां मंगला माता दा मता दा मंदर ऐ उत्थें बड़ा सोह्ना ओह् वैसे डिस्ट्रिक्ट ओहदे च पैंदा रजौरी बिच्च इस रजौरी बिच्च वैसे ओह् बड़ी अच्छी जगह ऐ में उत्थें बचपन च जेल्लै स्कूल पढ़दा रेहा ते साढ़े स्कूल पढ़दे टाइम उप्पर गै ते अस उत्थें बड़ा ट्रेवल करदे ही जेल्लै बी कुतै टूर बनाना ते पैह्लें टीचरें गी इयै गल्ल आक्खनी मास्टरें गी कि भई उद्धर दा करो के ओह् असेंगी जगहां बड़ी शैल लगदी ऐ फिर इक ओह् पेई गेआ सरजियां रजौरी कोला अग्गें गै साइड ओह् रजौरी डिस्ट्रिक्ट बिच्च गै पैंदा शहादरा शरीफ उत्थें बड़े साढ़े टूर होंदे ही मतलब उत्थें घूमने शूमने वास्तै जाना होर उसी जगहा गी पसंद बी बड़ा जादा करदे अस लोक ठीक ऐ बचपन बिच्च पैह्लें ते उद्धर गै साढ़े जादै दौड़ होंदी ही उद्धर गै जंदे रौंह्दे हे ते फिर ओह् पसंद गै बड़ियां सारियां जगहां आइयां फिर जियां थोह्ड़े बड्डे होई गे ते अपना कटरा वैष्णो देवी च जां इद्धर बी इक दो चार चक्कर लग्गे दे आं मेरी बड़ी जादा फेवरेट जगहा बनी कटरा वैष्णो देवी वैसे में पढ़ाई करदे टाइम उप्पर गै जियां दसमीं पढ़ा दा हा ते मैं औल्लै गै कटरा मिगी आना घुमना बड़ा शौक हा वैष्णो देवी दरबार उप्पर आना घुमना शूमना फिर इंया करदे करदे जियां दसमीं दे पेपर होए ते इत्थें गै दो चार म्हीने लाए मतलब कि जिन्ने चिर रिजल्ट बगैरा आंदा ही ते उप्पर साढ़े नार्मल म्हीने दे दो तिन चक्कर लग्गने ई लग्गने इन्ना मतलब कि चंगा लग्गना फेवरेट लगदा ही एह् फेवरेट एह् स्टेट रियासी बिच्च जेह्ड़ी जे एंड के स्टेट च होंदी साढ़ी एह् इत्थें मतलब एह् वैष्णो देवी बट औल्लै जेल्लै इक दो चक्कर लग्गेआ फिर पता लग्गी गेआ बल्लें बल्लें कि अच्छी जगह साढ़े इत्थें इक बड़े बड़े दूरा लोक आंदे घूमने शूमने गी ते कम्म करने कन्नै जियां फिर पढ़ाई बी थोह्ड़ी खतम कीती पढ़ाई खतम होने दे बाद फिर जेह्ड़ा स्टार्ट होएया साढ़ा वैष्णो देवी तू फिर अग्गें मिगी निं पता हा उल्लै फिर स्टार्ट कीता पत्नीटॉप पत्नीटॉप हिल स्टेशन आखदे हे कि भई बड़ी सोह्नी जगह भई बड़ी सोह्नी उत्थें जाना उत्थें बी शैल घूमने शूमने गी चक्कर लग्गेआ बड़ा मज़ा आया उत्थें घूमना इक बारी जियां अस गे ते मिगी पता नेहा पत्नीटॉप किन्ना दूर इन्ना पता हा के पच्चासी किलोमीटर दूर ऐ लेकिन गेआ नेईं हा कदें उत्थें जेल्लै गेआ इन्ना मज़ा आया इन्ना सोह्ना मौसम ते इन्नी रंग बिरंगी दुनिया उत्थें मतलब कि जेह्ड़े बी लोक औंदे हे अपने टूर बनाइयै मजे कन्नै फिर ओह्दे बाद गी पूरा मन इयै बनदा रेहा कि बिच्च नेईं यार उद्धर जाना गै जाना घूमनै गी उद्धर बड़ी अच्छी जगह उत्थें बी आना जाना कीता फिर इंया होंदा कि बंदा जिसलै कोई जगह नेईं दिक्खी दी होंदी ते ओह्दा बड़ा चाऽ होंदा इक कि नेईं यार चलो जाह्गे उत्थें कनेही जगह होनी ऐ इक बारी चक्कर लाई औन्ने आं जेल्लै चक्कर लाई आए फिर उस जगह दा नजारा बंदा पूरा लैंदा कि बाकेआ कि जगह ऐ घूमन शूमन दी पर केह् आखदे ओह् चीजा ओह् बंदे गी इक दिल च महसूस होई जंदी कि नेईं यरा इत्थें अस आए हे घूमन ते बड़ा सोह्ना लग्गेआ असेंगी ते में बी इयै सोचना कि अपने भई जेह्ड़े भाईचारै न जेह्ड़े न दो ते ओह् बी साढ़े कन्नै घूमदे शूमदे रौंह्दे हे ते तुस बी इंया गै घूमने दा नजारा पूरा होना चाहिदा